जहाँ तक सवाल अछि ग्रामीण इलाका आ शहरी इलाकामे बेतहाशा नगरीकरणके

ओकर विस्तार विस्तार भेलै हन लेकिन ग्रामीण ग्रामीणो स्तर पर जहाँ तक शिक्षाके सवाल छै कतेको दूर दराज गाँवमे जेकि शिक्षा संस्था संस्था सब सब खूब देल गेलैया लेकिन सबसे पैघ दोष छै एहि शिक्षा शिक्षा व्यवस्थामे ओहिमे जे शिक्षक छथिन हम तऽ कहब की प्राइमरी एजुकेशनके जे मिडडे मिल जे छै ने ओ नस्तानाबूत कऽ देलकै एकरा बन्द कयल जाय दोसर शिक्षा शिक्षक सब ओहिमे जे छथि गैरशैक्षणिक काज सबी ततेक दऽ देल जाइत छनि ओ मूल जे शिक्षाके काज करता ताहि से भटकाव आबि गेलै हँ ओ सेन्सस होय कि फलना होय कि हरेक बहुआयामी चीज कऽ दऽचीज सबमे इन्वोल्व राखि कऽ शिक्षा शिक्षा चरमरा गेल छै आ आ परी हँ